सिवनी जिले में मनाए जाने वाले मुख्य सांस्कृतिक त्यौहार ईद बकरीद होली दीवाली राखी बुझालिया मोहर्रम ईद मिलाद उल नबी ये मुख त्यौहार हैं हम बड़े धूमधाम से इनको मनाते हैं और ये पारम्परिक त्यौहार होते हैं इनको हर हर कोई हमारे यहाँ हर कोई मनाते हैं अपने हिन्दू मुस्लिम सब मिल के हम ये त्यौहारों को मनाते हैं कोई भेदभाव नहीं रखते सब अपने अपने त्यौहार बड़े और खुशी से मनाते हैं और बड़े ऐश आराम से बढ़ियाँ एक मिल जुल के ये त्योहारों को मनाते हैं वो हमारे घर आते हैं हमलोग मुसलमानों के घर जाते हैं मुसलमान हमारे घर आते हैं हिन्दू के घर जाते हैं होली दीवाली पूरे बड़े खुशी से बड़े उत्साह से मनाते हैं कोई भेदभाव नहीं रखते हमारे यहाँ काफी खुशी का माहौल रहता है हम खुशी खुशी त्यौहारों को मनाते हैं और बड़े अच्छे से मनाते हैं और सब मिल जुल के मनाते हैं दोनों तीनों सब पूरे त्यौहारों को मिल जुल के मनाते हैं हमलोग बड़े उल्लास से मनाते हैं ये त्यौहारों को मनाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं कोई भेदभाव नहीं रखते कोई भेदभाव से न कोई बात की भुकाते सब आते जाते हैं एक दूसरे घर में खुशी खुशी खाते हैं पीते हैं मिलते हैं जुड़ते हैं कोई चीज़ में कोई चीज़ का फरक और भेदभाव नहीं करते हमारे यहाँ सिवनी में बहुत प्यार और बहुत लगन से सब मिल जुल के रहते हैं कहीं कभी बाद विवाद नहीं बनाते और ना कोई बात की हम झगड़े लड़ाई करते